हलो हा साईं राम राम हा ॿुधायो

हा

हा हा त पहिरीं त पहिरीं त ट्रास्फ़र सेटेफ़िकेट मार्कशीट करेक्टर सेटेफ़िकेट हीअ जरूअत पवंदी आहिनि इहे डॉक्यूमेंट तांखे खपदा खपदा आधार कार्ड सम्झे और तव्हांजो जिथे रहो था पिया एड्रेस वेरीफ़िकेशन आधार कार्ड में ई थी वेंदी आहे आधार कार्ड लॻाईंदा उनमें थी वेंदी तव्हां पंहिंजो आधार कार्ड पंहिंजे पंहिंजे माता पिता जो आधार कार्ड सभु अटैच करणो पईंदो तव्हांखे हेन और हूं हूं अटेंडेंस एट्टी पर्सेंट कंपलसरी अथव

हा हा हा हा

सिक्सटी पर्सेंट मार्क्स ते असां एड एडमीशन वठी वठंदा आहियूं

हा सि सि सिक सिक्सटी सिक्सटी पर्सेंट में असां एडमीशन वठी वठ वठंदा आहियूं और उनमें जेकी तव्हांखे महिनतु करिणी पवंदी तव्हांजी हो तव्हां पाण महिनतु कंदव

हाणे तव्हांखे कहिड़ो कामर्स में वेंदव की हुनमें वेंदव साइंस साइड में वेंदव ॿिनी फ़ीसा अलॻि अलॻि अथव हा हा त बी बी

बी काम जीअं न नॉर्मल कंदा त बी काम जी त फ़ीस थव हू अरिड़हं हज़ार हिक सेमेस्टर जी अथव और छटीह हज़ार ॿ सेमेस्टर जी पवंदव इनमें बी काम ऑनर्स वठदव तव्हां हिनमें त पोइ बी काम ऑनर्स जी फ़ीस टीह हज़ार थींदी अथव उनमें हिक सेमेस्टर छह सेमेस्टर थींदव तांजी हिक लख अस्सी हजार फ़ीस पवंदी और एॾे हुनमें अरिड़हं हज़ार जे हिसाब सां छटीह छटीह हिक लख जे आस पास थींदव असीं हज़ार जो फ़रकु अथव ॿिन्हीनि में डिस्का डिस्काउंट हाणे इनमें डिस्काउंट त कोई तव्हांखे हूअ त न मिलदी मतिलब हूअ छा चइबो आहे छूट वूट त न मिली पावंदी तव्हां उन केटेगरी जा कोन्ह आहियो तव्हांखे छूट उनमें मिली पाए छूट जो कोई न प पर्सेंटेज बेटा तां उअ अॻिते तांखे कम ईंदव न पर्सेंटेज तांखे अॻिते कम ईंदव हिते तव्हां बढ़िया पढ़ाई कंदव अॻिते जॉब काथे लॻदव त उते उअ पर्सेंटेज तांजा कम कंदव हिते थोरे न कम कंदा हूअ पर्सेंटेज पर्सेंटेज तव्हांजे लाइ अथव न पर्सेंटेज ते असां पैसा थोरे न घटाए रखदासीं हा हा न न न न सेमेस्टर जी फ़ीस पूरी बेटा हिक ई टाइम जमा थींदी आहे हिक सेमेस्टर तव्हांजो स्टार्ट थी न बेटा कॉलेज वगैरा में इअ इअ प्रावधान कोन्हे त तव्हां पोइ फ़ाइनेशिअल अथव त तव्हां बैंक वैंक खां वठो या ॿियो कंहिंखां वठो कॉलेज में बेटा हूअ किस्तनि में फ़ीस जमा थींदी आहे छो की कॉलेज वारो सिस्टम इहो हूंदो आहे की टे महीना क्लासां लॻदियूं आहिनि टे महीना लॻदियूं ई कोन्ह आहिनि क्लासां त पोइ छोकिरा ईंदा ई कोन्ह आहिनि त फ़ीस केर फ़ीस जमा करण थोरे न ईंदो कॉलेज में सम्झे इनजे करे हर सेमेस्टर जी फ़ीस हर कोई इनमें बेटा कोई गुंजाइश कोन्हे फ़स्ट सेमेस्टर तव्हांजी शुरूआत थींदो सेमेस्टर शुरूआत ते ई तव्हांजी फ़ीस वठी वठबी इनखां पोइ क्लासिस चालू थींदी अथव फ़ीस तव्हांजी पहिरीं ई जमा थी वेंदी उनखां पोइ ई तव्हां जेको आहे न सेमेस्टर वरी अगिलो पूरो थींदो वरी पूरे सेमेस्टर जी फ़ीस जमा करिणी पईंदव इकट्ठ तव्हांखे छह ई सेमेस्टर जी नथा वठूं हर हिक सेमेस्टर जी अलॻि ई अलॻि वठदा आहियूं लेकिन हूअ तव्हांखे छह महीने में टाइम बि मिली वेंदव वरी अगरि तव्हां अॼु जमा कदंव भले छह महीने खां पोइ ई जमा करिणी अथव तव्हांखे हा हा हा कॉलेज ॾिसी वठो क्लास ॾिसी वठो टीचरनि सां बि मिली वठो पहिरीं हा हा हा हा ऐं स्कूल ख़बर अथव तव्हांखे कॉलेज ख़बर अथव किथे आहे असांजो हा हा हा हा अच्छा अच्छा अच्छा गूगल मेप वरी जेको आहे अॼकल्ह हले थो पियो हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे बेटा कल्ह अचो कॉलेज कॉलेज राम राम